हमरा गाममे हमरा सुपौल जिलामे तऽ रोड नेटवर्कके कनेक्टिविटी तऽ बढिआँए मगर टाइमके कनेक्टिविटीके कारण लोग अपन खर्चा बहुत होइत छै ओहिमे एम्बुलेन्समे एहि दुआरे लोग अपन पेशेंटकेँ मरीजकेँ टेम्पूमे ठेलीपर हॉस्पिटल तक पहुँचाबैत छै